हाँ मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली और वंचित सम्प्रदाओं की शिक्षा अपर्याप्त समस्याओं को सम्बोधित करने के लिए वह दूर दूर तक अब शिक्षा पहुँचाने का कार्य कर रही है लेकिन फिर भी दूर दराज गाँव बसे हुए है वहाँ शिक्षा का अभाव है क्योंकि यह काफ़ी दूर दूर गाँव है और जहाँ वंचित समुदाय है उन तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती आर्थिक स्थिति की के कारण भी लोग परेशान होते है जिस कारण वो बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा पाते लेकिन अब अलग अलग योजनाएँ निकाली जा रही है सरकारी द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों मे वृद्धि लाने के लिए अलग अलग प्रकार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें और ऐसे ही कई विकास केंद्र भी खोले गये है जिससे बच्चों शिक्षा से दूर न हो और शिक्षा के लिए आगे बढ़े इसी प्रकार विकास कौशल केंद्र का भी खोला गया जिससे बच्चे शिक्षा से जुड़े और अपने आप को वृद्धि और विकास की ओर ले जाए साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में बच्चों और लड़कियों के लिए भी विशेषकर ध्यान दिया जाता है और उन्हें अलग अलग योजनाएँ निकाल कर उनको लाभ दिया जाता है